ہیلو ہاں وہ گرافی اسٹوڈیو سے بول رہے ہیں آ جی ہمیں جیسے ہمارے وہاں شادی کا فنگشن پڑا تین دِن کا فنگشن ہمارے وہاں جی تو ہمیں جیسے کہ رات کا پروگرام ہے تینوں ہمارا تو رات کے لیے ہمیں تین دِن کے لیے وہ ویڈیو گرافی کروانی ہے جی ہاں ہاں فوٹو وغیرہ بھی شوٹ ہونگے جیسے ویڈیو بھی بنوانی ہے فوٹو وغیرہ بھی ہونی ہے جی ہاں تو آپ ہمیں جیسے بتا دیجئے اِس کا کیا کانسپٹ ہے اور کتنا چارج لگے گا آپ کا اچھا تو ایک ہزار آٹھ سو مطلب کیسے پر آر ہے آپ کا ہر گھنٹے کا

اچھا لیکن یہ تو آپ تھوڑا مہنگا بتا رہے ہیں تھوڑا اور سستے میں نہیں ہو پائے گا آ تین دِن کا ہے ہمارے وہاں آ یہ رات میں رہے گا جی جی ہاں ہاں وہی مان کے چلیے ہم اب رات میں زیادہ سے زیادہ آپ کا ہوگا تو ساڑھے گیارہ تک ہوگا جی

ہاں ہاں جی سمجھ رہے ہیں تھوڑا مینیج جیسے کہ تھوڑا ریٹ آپ دیکھ لیتے ہاں ہاں ہم ہمارا یہ پڑے گا یہ لکھ ڈالی گنج سائڈ میں لکھنؤ میں ہم آپ کو ایڈریس بتا دیں گے ہاں جی جی ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ بتائیے گا جیسا ہو گا ہمیں ہاں جی ٹھیک ٹھیک